بہار میں بہت ساری دقت ہے ہاسپیٹل نہیں ہے ہے ہاسپیٹل کی بھی آوشکتا اور اسکول سرکاری اسکول بھی ہے تو وہاں پڑھائی صحیح سے نہیں ہوتی ہے ہائی اسکول نہیں ہے کالج بھی نہیں ہے اور بہت ہی مہنگائی ہو رہی ہے بہت سارے لوگ پڑھ پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیچر نہیں بنے ابھی تک اس کے لیے بھی ٹیچر کی بہت ہی ضروری ہے اور بہت بہت ہی عمر عمر کے لوگ بہت ہی دن دن سے بیٹھے ہوئے اس وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو نوکری ہو جائے ہم کچھ حاصل کرے اور وہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہاں بڑے بڑے لوگ کو نوکری ہوئے وہ بچے کو اچھی تعلیم دے اچھی ہے نا بات سکھائے اور اسکول میں پڑھائے پڑھائے اور اچھی باتیں اچھی کتابیں پڑھائے پڑھائے اسکول اور بےروزگاری بھی بہت ہے بہار میں بےروزگاری کے کارن بہت ہی دقت ہو رہی ہے دقت ہونے کے کارن ہم لوگ بہت ہی بہت ہی دقت میں رہتے ہیں اور اس لیے مجھے حوصلہ دے کہ ہم بھی کچھ بن کر اور کچھ ہی کر